हर्षिता कलैक्शन तां था ॻाल्हायो अछा मूंखे कुझु साड़ियूं खपंदियूं हुयूं हा मूंखे पूनम ऐं हिन रेशम ईअं इन तरह जी साड़ियूं खपंदियूं आहिनि अछा त हिन में मूंखे कलर आहिनि न मतिलबु थोरा ऐं इंग्लिश कलर खपे ऐं मूंखे न जीअं बई हल्दी लाइ पाइण लाइ करे येलो कलर बि खपे ऐं अछा ऐं मूंखे आहे न मेहंदी लाइ बि इन मतिलबु ग्रिन कलर जी साड़ी खपे हा त न मतिलबु इन जी प्राइज कीअं थींदी ऐं इन में कमु कीअं थियलु आहे साड़ियुनि जो इन जी प्राइज कीअं आहे अछा अछा अछा त हिन में प्राइज घटि थींदी अछा इन जी क्वालिटी सुठी आहे न ऐं तव्हां वटि माना ॿी कहिड़े तरह जी अन मतिलबु साड़ियूं आहिनि अछा त हीउ अछा जी मां चवन था की ईअं न जीअं न शादी पार्टी में जीअं हिन हैवी आहे न मतिलबु साड़ी आहे न पाइण लाइ उहा अथव तव्हां वटि अछा त इन नेट वारी में कलर कहिड़ा कहिड़ा अथव अछा अछा त मूंखे आहे न हिकु रेशम जी साड़ी ऐं इन पूनम जी ॿ साड़ियूं हा ऐं ॿियो नेट वारी नेट वारी साड़ियुनि में आहे न मतिलबु पूनम जी साड़ियुनि में हिकिड़ो मेहंदी कलर में ऐं इन रेशम जी साड़ी में हिकु हलदी कलर में खपे मूंखे

हा त तव्हां मूंखे आहे न इहो सुभाणे ताणी घुराए ॾेई लाहिजो ठीकु आहे

अछा ठीकु आहे